हमारे राज्य में वृद्ध लोग अधिकतर धोती और कुरता पहनते हैं और उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और आभूषण हमारी लेडिजें मंगलसूत्र और कानों में कुंडल ऐसी चीज़ें पहनती हैं यह हमारे क्षेत्र में रहने लिए रहने वाले लोग के समुदाय के लिए अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं